ओरैनो दाउ नायनाय समाव सरासनस्रायै नुफेरै दाउनि मुं बुङोब्लाथाय दावथुलिंखौनो बुंगोन आङो ओमफ्राय बे दाउथुलिंखौ जोंनि नैबे खख्लाबारि फार्मआवनो मोननाय जायो बा नुनाय जायो आरोना आं बेखौ गिबि खेबनि थाखाय जोंनियावनो नुदों होनब्लाथाय थांनाय बोसोराव आं बेयावहाय बेरायनो फैदोंमोन दाथ' नैरोजा नैजिब्रै मायथाइ हाबबाय नालाय नैरोजा नैजिथाम मायथाइआव थांनाय बेलासि समाव बेवहाय बेरायनो फैदोंमोन आं कक्लाबारि फार्मआव बे बेरायनो फैनाय समावनो ग्रोब नुदों आं बेखौ ओमफ्राय बे दाउनि महरा आइथिङा खोब गोलावद्रायबो नङा इसे बुंनो थाङोब्लाथाय दाउ देंखरनि बायदि ओमफ्राय दाउ देंखरनिख्रुइ इसे स्टाइलसिन आरो ना ओमफ्राय बोरैबा नायब्लाथाय दावराय दावराय दाउजो बायदि नुनो नागिरो किन्तु साइसआ दावराय दाउजोनिख्रुइ फिसासिन समायना नुयो नायनायाव जोबोद मोजां नुयो ओमफ्राय बेखौ जोंनि नैबे कक्लाबारि फार्मआव एभैलेबोल आरो बेयो मोननाय जायो आरो गोबां बिबांनि दं